जोंनि बे आबादफोरखौ आबादफोरखौ एम्फौ एनला आरो दाउ बेफोरो गाग्लोबो जोङो एमफौनि थाखाय दावाइ होनो गोनां जायो आरो बे किसुमान गाहायाव एम्फौ थानाय गोजौआव एम्फौ थानाय बिफोरनि थाखाय दावाइ होनाय जायो आरो जोंनि मैगं थाइगंफ्राव गासैबो दावाइ होनो गोनां जायो आरो जों मोसौ बोरमा बायदिसिना जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला जोङो जेवरा होनांगौ जाथारो जेवरा होआब्ला जोंनि बे गामि ओनसोलाव बिदि खेथि खालामनो हाया खेथि खालामनो हाया गोबां गोब्राब जायो मानोहोनोब्ला बोरमाया गय आबादानो जा मैगं थाइगंनि आबादानो जा गासिखो जाना होयो आर बोरमा जाब्लाथाय खेथिआ मोजां जानो नागिरा एनिखायनो आरो उथिफिना बेखायनो जोङो बेरा होनानैब्लाबो लाखिनो गोनां जायो जोंनिया बे औवानि जेवरा होसे होनानैबो नेट जेथु नेटफोर सोंनो गोनां जायो बेनि गेजेरजों जोङो रैखा खालामनो हायो आरो माइ आबादफोरावबो जोङो बिदिनो खालामनो गोनां जायो दा जोंनि जिखुनु आबादावनो जेरै दावाइ बेबहार खालामनानै बा जेवरा होनानै बेबायदि जों खालामनो गोनां जायो आरो गोबां बेबायदि दा बेबायदि जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेबायदि खालामनाय जायो आरो जोंहा आरो बेबायदि

गोबां बेबायदि उसुबिदा गैया जोंनि गामि ओनसोलाव माथ्र बेबायदिल' आरो आबादफ्रा गोबां रोखोमनि गोबां समनि गोबां रोखोमनि बेबायदि जायो खायफा फ्राय आबादखोनो मोसौ मोसानिफ्राय निजेनो साब'दान खालामनो गोनां जायो बेबायदि मानसिया डिउटि बायदि जाहैयो आरो जेवरा होनो हायाब्लाथ' बियाव आबाद मोननायाबो गोब्राब जायो दा बे रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखैसै